जंगल बहुत अच्छा रहता है क्योंकि वहाँ का जो जो वातावरण हो गया वो बहुत अच्छा होता है और पहाड़ों को देखो तो और भी बढ़िया क्योंकि वहाँ दोनों ही मौसम ऐसे दोनों ही जगह ऐसे हैं जो कि जहाँ रहने पर इंसान को बहुत शांति महसूस होती है कि जंगल हो गया तो हमें और जंगल से पानी हो गया फल हो गए जानवरों को देखने के लिए मिलते हैं बहुत अलग अलग क़िस्म के जानवर जैसे छोटे से ले कर बड़े तक हर चीज़ आप देख सकते हैं और पहाड़ी जगह पर क्या होता है कि हम जाते हैं जहाँ घूमने घूमने के लिए शिमला हो गया कश्मीर हो गया और उत्तराखंड हो गया इस जगह ठंडी जब पड़ती है तो हमें घूमने में आस बहुत बढ़िया लगता है क्योंकि जो जो भी होता है तो बहुत अच्छा रहता है जैसे ठंडी में उन लोगों का खाना बहुत अच्छा रहता है और वहीं जंगल में जाओ तो ख़ुद से बना के खाने में जो पानी होता है जंगल का वो पाचन क्रिया के लिए बहुत अच्छा होता है कि क्योंकि जंगल का जो पा जो जंगल जो पानी होता है वो बहुत अच्छा रहता क्योंकि पेट में जो भी जैसे भी आपको बीमारी होगी वो ठीक कर देगा और पानी कई लोग ले के भी जाते हैं जहाँ जंगल रहता जो लोग वहाँ जंगल से लकड़ी लाने जाते हैं तो हालांकि मेरे गाँव में कुछ लोग ऐसे हैं जो लकड़ी जलाने के लिए बहुत दूर दूर जाते हैं जंगली एरिया में तो वो लोग ले के आते हैं तो वहाँ का पानी भी ले आते है क्योंकि वो लोग जानते है कि इससे अगर पानी को जैसे पेट दर्द हो गया थोड़ी सी थोड़ी सी कोई भी परेशानी हो गई पेट दर्द की तो वो लोग उसे पी लेगें तो उनका पेट सही हो जाता है तो अच्छा रहता है और ऑक्सीजन का लत बहुत अच्छा है क्योंकि हमें हम जानते हैं क्योंकि हमारा आक्सीजन का ख़रीद लेवल तो मैं इक्कीस पैंइट है और बाक़ी जो होगा जितने भी गैस हैं उन सब का मिक्स है और कुछ अलग भी है तो अलग मुझे इतना पता था मैं नहीं बता आपको तो क्योंकि जो आक्सीजन जिस तरह से कम हो रहे हैं बाइक्स हो गए कार हो गए जैसे चल रहें और धूल मिट्टी उड़ा रहें तो जिस तरह से बीमारी होती हैं और फैल रही है बहुत सी तो उसमें बहुत दिक्कत होती है परेशानी के लोग खांसी होती है वो खांसी हो गई और बहुत सी बीमारियाँ लग जाती हैं लोगों को तो वो लोग कुछ लोग जंगल एरिया लोग जिनको जो जंगल एरिया में हैं उन्हें पता है कि साँस लेने में आराम है पेट कभी ख़राब नहीं होता उन लोग का वो लोग जानते ही हैं कि बहुत से जानवर दिखते हैं तो उन से बचने बचाने के लिए थोड़ा सा कर लेते हैं उनको अच्छा रहता है और बहुत से जो पहाड़ी इलाक़ा हो गए वहाँ पानी और बहुत अच्छा ये लगता है कि जहाँ बर्फ़ है बर्फ़ में जाओ अपना अपना आराम से बर्फ़ को हाथ में लिए घूमें टहलना यहाँ देखना वहाँ देखना यह बहुत चीज़ बढ़िया वहाँ के पहाड़ी इलाक़ों के नाचने कि जो कला है वो बहुत अच्छी रहती है क्योंकि वो जिस तरह से नाचते हैं वो इनका बहुत सही पड़ता है क्यों उसमें वो लोग ये नहीं देखते क्या करना है स्टेप बनाना ख़ुद से नहीं बस वो लोग नाच रहे नाच रहे आपको नाचने का मन है आप उन लोगों की तरह भी नाच सकते हैं बहुत अच्छा लगता है पहाड़ी इलाक़ों में और जंगल में क्या है जंगल में भाई अपना जो जिनको पता है कि यहाँ शिकार करना है तो शिकार भी कर लेते है कई जानवरों का जैसे जानवर लोग हो गया से जो लोग खाते है जो जानवर तो वो उसे पता है लेकिन अक्सर कई लोग इसमें तो भाग में कई जानवरों को मारना मना है जैसे हिरण हो गया लेकिन कुछ लोग मारते हैं और वहाँ के सब से बढ़िया जानवर जो है वो है सुअर क्योंकि जंगली सुअर होता है वो थोड़ा सही पड़ता है क्योंकि उनके जो लोग शिकार करते हैं वो लोग जंगली सुअर ज़्यादा मारते हैं क्योंकि उन्हें पता है जो जंगली सुअर हो गए वो बहुत जुझारू भी होते हैं और कई लोग पकड़ते भी हैं तो मेरे मौसा जो हैं वो क्या नाम है इसका ये जहाँ जंगली एरिया वहाँ पर है वो तो वो कई चक्कर पकड़े भी हैं तो वो उन्होंने कहा भी है खालो में मैं कहता था मुझे पता ही नहीं उसका टैस्टी वो महक बहुत ख़तरनाक है जंगल है और शाम मुझे इसी लिए बहुत पसंद है क्योंकि जो जो देखने को वहाँ मिलता है वो कहीं नहीं मिलता क्योंकि जो जो आप देखते हैं जैसे कोई टेंशन हो गया आपको दिमाग़ में कि अब वो नहीं हो पाएगा तो आप वहाँ पर जाएँ तो आपको बहुत अच्छा लगेगा